जय झूलेलाल सतगुरु होटल अच्छा मूंखे हिकु भाॼी ऑडर करणी आहे मुंहिंजी पनीर जी भाॼी हिकु दॿो खपे तव्हांजे होटल जो खाधो मूंखे ॾाढो सुठो वणंदो आहे ऐं हुतां जी जेका पनीर जी डिश आहे न उहा त और टेस्टी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे बटर पनीर जी भाॼीअ जो हिकु दॿो ऑडर कयो ऐं हिन दॿे इन ऑडर में मुंहिंजी ऐड्रेस लिखो पहिरियों ऐड्रेस अथव चेम्बूर में सिंधी जिम खाना जे साम्हूं सिंधी सोसायटी में फ्लैट नंबर ॿ सौ हिकु अथव सेकेंड फ्लोर ते त उते हिकु इहो दबो ऑ मोकिलियो मूंखे पर महिरबानी करे थी सघेव त जल्दी मोकिलिजो छोजो घर में थोरा महिमान अची विया आहिनि त इनजे करे तव्हां इन ऑडर खे जल्दी में जल्दी मोकिलण जी कोशिशि कजो त जय झूलेलाल